हांव तुमच्या हाच्यांतून उलयतां म्हापशांतसून उलयतां तुमचे शोपाचेर आतां न्यू प्रॉडक्ट्स कितें आसा म्हणजे लोकल हांगा जे कितें जाता ते आं तुमचे जे प्रॉडक्ट्स कितें आसा ते कळ्ळे जाल्यार बरें जातलें आसलें म्हाका आं लोकल आं

आं आं

आनी ताका लागून हांव मातशे ते पळोवंक शकतां मागीर पळोवन हांव ते हें करतां मागीर ताजी खरेदी करता आमकांय मातशे घरांत लग्न आसा ताका लागून मातशे चडांत चड आमकां म्हणजे हें तें जायतें घेवपाचें आसा ताका लागून डिस्काउंट आसत जाल्यार बरें जातलें

मैन आमकां मसाला मसाल्यांचें हें आसा तें जाय

बरें बरें तर येतां आं बरें